हेलौ

अह दंथ'यो दे मोजाङैनो जाथ'वाखैनो एह माबा गय जावैनायनि सोमोन्दैसो माबानो नागिरदोंमोन आं नोंखौ गय गायनो गय जावैनो गय गय गय जावैनो लोगो लादोंमोन आङो ओमफ्राय मा माबायदि खालामनांगोन माबायदि हो माबायदि बोरै खालामनांगोन

औ औ

बेसे गोजान गोजान गायनांगोन बेसे गोजौसो खालामनांगोन जावैनाय समाव गोजौ गोजौ खालामनांगोन ना गायस्लायबाय थानांगौ नामा औ खेबथाम गाहाम गायस्लायनांगौ हो औ खाथि खाथियावनो गायस्लायबाय थानांगौ ना एसे गोजान गोजान दोननानै गायस्लायबाय थानांगोन दामखौबो आं मोजाङै मिथिलाय लाङाहाइ अह अह सोंबावनायगोन दे नोंसिनाव दंबालाय नोंसिनिफ्रायनो लाबोनो हागौमोन दामफोरखौलाय बेसेथो लागोन बे दामबाबो लाबोनोसै आरो उम दामबाबो लाबोनोसै गायनोसै

औ जागोन दे औ दे दे